टेलीमेडिसन इहो थींदो आहे त अॼु जे ज़माने में असां ऑनलाइन कंहिं बि डॉक्टर खां अपॉइंटमेंट वठी करे ऐं ऑनलाइन ई पंहिंजे पाण खे तपास कराए सघंदा आहियूं इन में इहो थींदो आहे त भले ई डॉक्टर ॿिए कंहिं ॻोठ में हुजे असां हुनसां ऑनलाइन में कनेक्ट थी करे सॼे पंहिंजे बीमारी जो अहिवालु ॾेई करे हुनखां सही नमूने जी दवा जो ट्रीटमेंट वठी सघंदा आहियूं ऐं उन में हिकिड़ा फ़ाइदा इहे बि आहिनि त असां जाम जॻह्युनि ते किथे बि डॉक्टर वटि वेंदा आहियूं त अलॻि अलॻि नमूने जा मरीज़ हूंदा आहिनि जंहिं में कुझु बीमारियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके विछिड़जी सघंदियूं आहिनि त उन में असांखे फ़ाइदो इहो थींदो आहे त असां उन्हनि जे कॉनटेक्ट में न अची करे पंहिंजो पाण खे परे रखी करे पाण खे सेफ़ रखी सघंदा आहियूं

टेलीमेडिसन हिकु टाइम ते जंहिं महिल कोरोना हुई जाम वॾो रोल पंहिंजो अहम अदा कयो हुओ उनसां जाम वेट पंहिंजे घर में वेठे वेठे अलॻि अलॻि डॉक्टरनि सां असां कन्सल्ट करे ऐं उन्हनि खां दवा जो फ़ाइदो वठी सघंदा हुआसीं